नंगौ सैथोआनो बे पेट्रल बारायनाया जोंबो खोनादों नुदों निउज नायबाबो नुयो मायो बेवहाय मानि जोबोद माबायाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो आरो बे पेट्रलबारायनायखौ लायोबा नुयोबा खोनायोबा मानि सिगांनिफ्राय बहुत बारायदो नालाय सिगाङाव एसेबां नङामोन बिनि थाखाय दा एसे मानसिफ्रा माबायाव गोग्लैगोन आरो बेफ्राव पेट्रल बाहायनायाव दा पेट्रलजों बाहायनाय गारिफ्राबो बहुत दङ आरो मिशिन सालायनाय मा सालायनाय बहुत दङ' बेनो आरो थारमानि बिराद जोङो माबा सान्दों आरो साननाया निजाया गैयाबाबो आरो जों दाबो मिशिनखौनो सालायबाय थायो सालायनाया जोङो दा थारमानि जोंना सि आइ टियाव जेनोबा जों माबा खामानि मावो मोन नालाय बे खामानि मावनायनि थाखाय जों मोननायखाय जों दा निजा गैयैखाय जों जेबो सानला आरो बिखौ नङाबा निजाबा जों बेखौबो एसे माबा सानगौमोन दां गावनि पकेटनिफ्राय थांथारनायबा बेबायदिनो आरो आमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय बे बिनि खामनाय बाद आबहावाया जेनोबा मानो थाखाय गाज्रि जाहैयो मानसिनाव मानि थाखाय मा गोहोम गोग्लैयो बेखौजों एसेबां मिन्थिस्लाबला आरो जेनोबा दा खोनानाय बायदियाव बिदिनो खोनादों बेनोसै